हाँ वर्तमान में मुझे परमानंद महाराज जी अपने अध्यात्मिक गुरु के रूप में अच्छे लगते हैं उनमें मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि उनकी जो शब्द होते हैं वो अध्यात्मिक प्रवृति के होते हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें करा करते हैं वो बहुत अच्छा अच्छे ज्ञान देते हैं वो वो ज्ञान उनके मुख से ज्ञान की धारा बहती है और इतने अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनको सुन कर के मेरे दिल को बहुत संतुष्टि मिलती है और यदि उनके व्यवहार के बारे में बात करें तो मुझे अच्छा लगता है सबसे शालीनता से बात करते हैं सबके प्रश्नों को सुनते हैं गौर से फिर सबके प्रश्नों के जवाब भी देते हैं और अच्छी तरीके से प्रेम मुख से जवाब देते हैं मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं तो प्रेमानन्द महराज जी के बारे में मुझे मेरे सात काम करने वाली सहकर्मी से पता चला था जो की मेरे संग काम करते हैं मेरे सहकर्मी हैं उनसे मुझे इन महराज के बारे में मालूम चला और इसलिए वो आज के तौर पे मेरे पसंदीदा अध्यात्मिक गुरु हैं